अॼु भारत जे साम्हूं जेको सभिनि खां वधीक पर्यावरण खे खणी करे मुद्दो आहे उहो आहे पाणी हवा जंगल इहे सभु जॻहा कटजनि था ते इन सभिनि खां पहिरियों अची वियो गाॾियूं हर माण्हू पंहिंजे घर में ॿ ॿ टे टे गाॾियूं रखे थो तंहिंजो पॉल्यूशन थिए थो तंहिंखां पोइ माण्हू रोड रोड ते जेतिरा बि वण हूंदा आहिनि नैशनल हाइवे ठहिनि था जेतिरा वॾा वॾा रोड ठहिनि था हुनमें वण कटणु जॻहियूं ठाहिण जे लाइ वण कटणु मॉल वॾा वॾा मॉल ठाहिण लाइ वण कटणु पंहिंजे घरनि जा समान फर्निचर ठाहिण लाइ बि माण्हू वण कटाइणु था अॼु जे तारीख़ में तंहिंजे लाइ बि प्रदूषन वायू थींदो आहे हवा पाणी सुठी मिले नथी तंहिंजे करे छो कि वण घटि आहिनि तंहिंखां पोइ पाणी पाणी हार्वेस्टिंग करे नथो हिते शहरनि में पाणी हार्वेस्टिंग थिए नथो में बारिश एतिरी किरे नथी तेंजे लाए पाणी जी बी सुविधाए घटि जी वई आहे पाणी बि सही नथो अचे अॼु जे तारीख़ में सरकार खे उन शइ लाइ बि ॾिसणो आहे